मां हिकु डिजिटल सिंगल लैंस रिफ़्लेक्स कैमरा यूज़ कंदो आहियां छो त हिन कैमरा जा जेका पिक्चर्स आहिनि तमामु सुठा ईंदा आहिनि ऐं हिन में असां परे परे जाम फ़ोटो बि काफ़ी क्लीयर केप्चर करे सघंदा आहियूं